पंदरा अगस्त उन्नी सौ संताली चोबी नौ उन्नी सौ कत्तर ठाई छे दो ज्हार चार ग्यारां ग्यारां दो ज्हार इक बीह् बारां उन्नी सौ नड़िनुये